हेलो जी मेरी वाटिका रेस्टुरेंट वाले भैया से बात हो रही है जी सर मैंने आपके यहाँ एक ऑर्डर दिया था भोजन का जी उसमें मैंने बहुत सारे पकवान मंगवाए थे तो सर आपको उसमें याद है क्या सर मुझे और भी मतलब उसमें जुड़वाना है जैसे भोजन के लिए तो बहुत सारी सामन की आवश्यकता पड़ेगी जैसे डिस्पोजल हुआ प्लेट हुई कटोरी हुई चम्मच ये सब की भी ज़रूरत पड़ेगी जी तो सर आपको ये याद रह पाएगा जी सर अगर याद न हों तो आपको मैं या तो नोट करवा दे रही हूँ या फिर आप मुझे ये बता दीजिए की कोई बेबसाईट हो कोई एप हों उसके द्वारा रिकॉर्ड या मैसेज करके बता दे हम जी सर क्या है न कि मैंने जो भी पकवान मंगवाए हैं वो हमारे मतलब परिवार में सभी सदस्यों के मनपसंद मनपसंदीदा पकवान है वो जी सर देखिए कोई गड़बड़ी न हो क्योंकि सबके पसंदीदा पकवान मंगवाए हैं नहीं तो कोई छुट जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा जी और सर ये कब तक आ पाएगा सर देख लीजिएगा साढ़े ग्यारह तक आप कोशिश करना की साढ़े ग्यारह तक आ जाए क्या है की मेरी दादी की मतलब दवाईयाँ भी चल रही हैं तो उन दवाई खाने के उनको तुरंत भूख लगती है जी तो देखिएगा आप का एक कोई एक पकवान भूलना नहीं आप

सर याद से आप भेजवा दीजिएगा जी ठीक है